प्रणाम प्रणाम कहिए मुज़फ्फफ़्फ़रपुर तो घूमने के जगह ही है बहुत सारी जगहें हैँ जैसे आप धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो ग़ ग़रीब स्थान सबसे प्रसिद्ध है बोलिए घूमना चाहते हैं क्या जी ग़रीबनाथ मंदिर पर तो वहाँ पहुँचने के बाद ही अच्छा लगेगा क्योंकि उनका ख़ासियत तो जितना बोला जाए उतना ही अच्छा है ग़रीबनाथ मंदिर जैसे सावन के टाइम में आइए देखिए कि कितना स्व सुंदर और अच्छा लगता है हाँ प्रतेक सावन में जो है सो पुरे महीने इतनी भीड़ रहती है कुछ कहने लायक़ नहीं वैसे चलिएगा तो बोलिए घुमा देते हैं बहुत सारे हैं वहाँ पर मंदिर हैं इतने भव्य मंदिर हैं जो आप देख कर के एक दम ख़ुश हो जाइएगा आपका दिल ख़ुश हो जाएगा वहाँ आने के बाद मुज़फ़्फ़रपुर में ऐसी कई ऐसी भी जगहोँ पर घूमने की जगह सबसे प्रसिद्ध ग़रीब स्थान ही है ठीक है वैसे घूमना जी जी बोलिए जी तो आप सिर्फ़ ग़रीब स्थान घूमना चाहते हैं कि और भी जगह घूमना चाहते हैँ जैसे रेलवे स्टेसन हो गया टावर हो गया आप कहाँ घूमना चाहते हैं कई सी जगह हम घुमा देंगे जीरो माइल गोलम्बर बैरिया बस इस्टैंड है सरकारी बस इस्टैंड कहाँ घूमें तो अभी आप है कहाँ जो आपको हम घूमा दें बोलिए कौन सी जगह पे है मुज़फ़्फ़रपुर जन्मार्ग है तो मुज़फ़्फ़रपुर आइएगा तभी ना घुमाएँगे मुज़फ़्फ़रपुर आप आइए

हम मुज़फ़्फ़रपुर में ही हैं मुज़फ़्फ़रपुर आप तओ मुज़फ़्फ़रपुर में कौन सी जगह है जीरो माइल है या इमली चक्की है या बैरिया है या रेलवे स्टेसन पर है या गुड़ीया बज़ार है या छपरा है कहाँ पर है इस्टेसन के पास होटल में सत्यम होटल में तो वहाँ से एक एटो रिक्सा पकड़ लीजिए बीस रुपये लेगा आप जीरो माइल पर आ जाइए ठीक है

जीरो माइल ख़ास जीरो माइल जो गोलम्बर है उसी जगह आप उतरिएगा उसके बाद आप जो है सो कॉल कीजिएगा आपको वहीं पर मैं आ मिल जाऊँगा और बोलिए कितनी देर में आइएगा आप हाँ ठीक है तो आप जो है सो एक घंटे में आइए और उसके बाद मिलिए जहाँ कहिएगा घूमा देंगे हम आपको उसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है